नमस्ते क्या प्रॉब्लम है आपको

अच्छा लोन लेना है कितना लोन लेना है

अच्छा आपके पास खेती ओती है कि नहीं हाँ तो खेती में लोन मिल सकता है ऐसे नहीं मिलेगा लोन ठीक है आप शनिवार इतवार को मत आना क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है और मंडे को आना मंडे या ट्यूस्डे को ठीक है लंच के पहले आ जाना तो आपका काम हो जाएगा

आइए आप आपका काम हो जाएगा आपको अपना पहचान पत्र ले आना और अपना बैंक खाता नम्बर ले आना और फ़ोटो ले आनी हैं और आ जाना आप और आपको लोन लोन कब तक चाहिए कितना रुपिये बताइए कितना आठ लाख ठीक है फिर खेती आपकी खेती कितनी है चार बीघा हैं तो मिल सकता है आपको ठीक है आप आप आ जाना सोमवार को सोमवार को लंच के पहले आ जाना ढाई बजे लंच होता है उससे पहले आ जाना हाँ और कोई परेशानी है आपको और कौन सी परेशानी है हाँ तो आइए आपका पैसा जमा हो जाएगा हाँ पैसा जमा हो जाएगा उसपर चढ़ जाएगा एकाउंट नंबर पर आप बोल मंडे को

मंडे को आ जाना और ट्यूस्डे को आ जाना मंडे या ट्यूस्डे में किसी दिन आ जाना हाँ ठीक है ठीक है शुक्रवार को भी आ सकते हो हाँ आपका काम हो जाएगा सब हाँ शनिवार को बंद रहता है संडे शनिवार बंद रहता है

ठीक है

सुबह दस बजे से आप पाँच बजे तक ठीक है दोपहर को लेंच होता है लंच का टाइम होता हाँ ढाई ढाई हाँ ढाई ढाई बजे उससे पहले आ जाना नहीं तो उससे बाद नमस्ते नमस्ते